नमस्ते सर जी अमित मेरी बात अमित सर से हो रही है जी सर जी सर मैंने आपके रेस्टोरेंट से मतलब भोजन मंगवाया है जी सर मुझे भोजन के साथ साथ मतलब खाने के लिए प्लेट और डिस्पोजल चम्मच इन सबकी जरुरत रहेगी सर जी जी तो सर आप मतलब भिजवा दीजिएगा जी सर भिजवा सकते हैं आप जी तो सर मतलब अपना ये चार्ज क्या रहेगा इन सबका जी सर चार्जेस तो बहुत ज्यादा है आपके जी तो सर मतलब इसमें थोड़ा सा चार्जेस में थोड़ा कंसेसन हो सकता है क्या सर बहुत पुराने काफी पुराने कस्टमर हैं हम आपके जी

हाँ ठीक है ना सर इतना चलेगा जी

हाँ तो सर ठीक है आप कर लीजिएगा सर ठीक है और मतलब मुझे ये सब आप भिजवा दीजिएगा और मेरे मतलब फैमिली वाले वेट कर रहे हैं आपको बोले हुए मेरे को काफी दो घंटा हो गया है समथिंग जी जी तो सर आप थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा जी क्योंकि सर मुझे ना चार से पाँच घंटे बाद मेरी ट्रेन है जी तो सर जी हाँ तो मेरी ट्रेन है तो मुझे जाना रहेगा तो आप मतलब थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा जी सर हाँ हाँ तो मतलब जो मैंने बोला है वो सब तो आप भिजवा ही दीजिएगा हाँ क्योंकि देख देखिए सर भोजन में ये इन सब की तो जरुरत रहेगी सिर्फ भोजन से तो काम चलेगा नहीं जी ठीक है आप प्लेट्स वगैरह इन सबके जी भिजवा दीजिएगा ठीक है सर ओके ओके ठीक है सर